मैं ज़्यादा कुकिंग नहीं करती ज़्यादा खाना नही बनाती हूँ पर कभी कभी बनाती हूँ तो उनको बहुत अच्छे नए तरकीब से बनाने की कोशिश करती हूँ जैसे सब्ज़ी बनाने के बाद उसमें थोड़ा से गुड़ डाला जाता है जिससे वह सब्ज़ी बहुत ही स्वादिष्ट हो जाती है यह मैंने बहुत पहले सीखा था मुझे किसी ने बताया था कि थोड़ा सा गुड़ डालने से वह ग्रेवी गाढ़ी हो जाती है और थोड़ा सा बहुत अच्छा स्वाद स्वाद देती है और व्यंजनों को बनाने के लिए सब मतलब जित मैं कह सकती हूँ कि जितने लोग हैं उतने तरीके से हो सक हो सकते हैं उतने नए तरीके हो सकते हैं तो मुझे भी ज़्यादा तरीके नही आते मुझे एक दो तरीके ही आते हैं जिससे मैं भोजन निर्माण कर भोजन बनाने का प्रयास करती हूँ और मुझे भोजन बनाना उतना तो नहीं पसंद है पर मैं स्वयं के लिए भोजन बनाती हूँ कभी कभी और दूसरों को भी खिलाती हूँ तो अल सबकी अलग अलग तरकीबें अलग अलग तरीके से बनाते हैं भोजन उसी प्रकार मेरा भी ऐसा ही है